हाँ जी बिहार में हमारे यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि पटना के मट पटना में जो मिर्ची एफ एम सुनते हैं यहाँ देखे हैं हम लोगों को सुनते हुए अक्सर अच्छा टेलीविजन वगैरह में भी न्यूज़ सुनते हैं में जबडम फ़िल्म वगैरह भी देखते हैं यहाँ पर हम देखे हैं बहुत अच्छा से यह लोग देखे हैं पटना का पहले भारती की अब धारावाहिक आता था एक वह रेडियो में जिसमें गाना सुना जाता है सुनते हैं लोग हमारे मतलब बूढ़े लोग जो हैं वृद्ध लोग जो हैं यह सब गाना सुनते हैं हम देख हैं कई लोग और रेडियो मिर्ची एफएम यह सब वह अक्सर लाभ लेते हैं हम भी लाभ लेते हैं सभी लाभ लेते हैं अच्छा लगता है दो बज कर कुछ मिनट पर जैसे कि टुन आता है सुनने के लिए और उसमें न्यूज़ मिलता है म्यूजिक मिलता है यह सब सुनते हैं अक्सर हम यह देखते हैं कहीं कहीं पर रेडियो चलता रहता है लोग सुनते हैं हम भी सुनते हैं अच्छा लगता है यही सब है यूट्यूब से भी सुनते हैं यूट्यूब भी एफ एम आता है पटना का है अपना नेपाल भारती के हैं दरभंगा केंद्र से भी यह सब दिखाया जाता है और देखने वाला देखता है देखते भी हैं हम भी देखते हैं इसमें बहुत अच्छा लगता है लोग भी देखते हैं देखना भी चाहिए अच्छा बात है करते हैं हम लोग और गाना तो एक संगीत है इसको सुनना चाहिए जो अक्सर टाइम टाइम पर रेडियो के में एफ एम माध्यम की तरफ़ से सुनाया जाता है लोग सुनते हैं हम भी लाभ लेते हैं सभी लाभ लेते हैं और लेना भी चाहिए अच्छा बात है जिंदगी में हमेशा खुश रहना चाहिए युटुब वगैरह है उससे भी सुन लेते हैं एफ़ एम है उससे सबसे पहले छोटा छोटा एफ़ एम चलता था उससे रेडियो टावर लगा कर सुनाए जाते थे और बहुत अच्छा लगता है इससे